हां जी हां जी हां जी हां जी हां जी तुसें कराना कदूं ऐ पैह्लैं कदूं ऐ थुआड़ा ऐनूअल डे नेईं डेट दस्सो ना मिगी अच्छा ठीक ऐ हा छब्बी हां ठीक ऐ साढ़ा उस दिन कोई प्रोग्राम नी ऐ ते ठीक ऐ हां तुस लेइ लैऔ डेट मतलब थुआढ़ा सवेरे किन्ने बजे तगर प्रोग्राम शुरू होग थुआढ़ा अच्छा हां जी ठीक अच्छा ठीक ऐ होई जाग कोई नी तुस इयां करेओ तुस इयां करो नां जे टाइम ऐ तुन्दे कोल तुस कुसै दिन अज्जकल जां परसुं टाइम कड्डियै मिलो मेरे कन्नै तुस मिलो आइयै फिर में तुसें सब किश समझाई दिन्नी आं कन्नै बेहियै गल्लबात करी लेन्नै आं दिक्खो निक्के बच्चे आने न ऐ अरेजमेंट बी करना तुसें सब कुछ करना में सब तुसें समझाई देङ ठीक ऐ हां जी साढ़े दिक्खो उत्थें सब सब किश ऐ उत्थै साढ़े सिर्फ इन्ना हारा कम्म करना कि गंद नी पौन देना ऐ हां बस बस एह् प्लास्टक दियां चीजां दिक्खो अस प्लास्टक दियां चीजां ऐ दूइयां मतलब ऐ गंद नी अस पौन दिंदे उत्थै एह् सफाई अगर गंद पौह्ग ते एह् सफाई दी थुआड़ी जिम्मेवारी ऐ ओह् फाइन देना पौना फिर तुसें तां में तुसें अक्खनी कि आओ ते मेरे कन्नै गल्ल करी लैओ आइयै हां हां हां दस्सो

हां जी हां जी गड्डी अंदर आग हां जी लब्भी जाग पार्किंग तुसें पूरी फेसिलिटी देगे नेईं नेईं जेह्ड़ी थोह्ड़ी बोह्त सफाई होंदी थेटर साफ होंदे गंदे नी होंदे जां तुसें फंक्शन करियै जाना कन्नो कन्नै गै सफाइयां करनियां पौंदियां में तुसें पैह्लें गल्ल करी ओड़ी असें गंद नी पौन देना होंदा हां असें गंद नी पौन देना उत्थै क्योंकि डेकोरेशन किश होई दी होनी ऐ बाकी तुस दिक्खी लैएओ तां में तुसें आक्खै नी आइयै जायजा लेई लैओ दिक्खी लैओ तुस ते बेहियै गल्ल करी लैगे जो थोह्ड़े बोह्त कोई चार्ज चूर्ज होन गे दिक्खो ओह् ते लैनी पोंदी ना बिलडिंग ऐ देनी ऐ तुसेंगी तुसें फंक्शन करना चार पंज घैंटे तुसें आना इत्थें हां हां बस कल आई जाओ तुस परसुं आई जाओ तुस सवेरे आई जाओ तुस दस बजे दे बाद में मिली लैङ तुसेंगी हां जी ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ कोई नी तुस मिगी फोन करी ओड़ेओ इस्सै नम्बर उपर में प्यून गी आखङं भेजी देग इ'नेंगी ठीक ऐ अच्छा